आसाम नोगोरारि आरो गामियारि होननानै बुङोब्ला नोगोराव थाग्रा मानसिफ्राथ' बांसिन स्थेन्दार्द लाकजारियैनो थायो मानो होनोबा सहराव थाग्रा मानसिफ्रा गासैबो साख्रि मावनाय माबा मोनसे बिजनेसाव मावनो हानाय बेफोरबायदि मानसि आसो थाफैखायो ओंखायनो बिसोरनि गासिबो जानाय स्ताइल थानाय स्ताइल लाइफ स्ताइल गासिबो आलादा आनो जायो आरो गामियाव थाग्राफ्रा गामियाव थानानै साख्रि साख्रि गैयैआनो बांसिन जायो आबाद मावनानै जाग्रा बांसिन जायो गामियाव थानानै आबाद मावनानै माय गायनानै बारि बागान खालामनानै बांसिन जानांगौ जायो गथ' गथाय फोरोंनाय न'खर सालायनायनि थाखाय खस्थ' खालामनांगौ जायो गामियाव थाग्राफ्रा एसेबाबो खस्थ' म'स्थजों सोलिनांगौ जायो फिसा फोरोंनायफ्रावबो खमजर गभमेन्ट सरकारि स्कुलफ्राव सोनांगौ जायो आरो गाननाय जोमनाय होनाय फ्राबो थाउनाव थाग्रा फोरनिफ्राय गामियाव जाब जुबै सोलिसिनांगौ जायो गामियाव थानाय आरो नोगोराव थानायजों गोबां फाराग दङ गामियाव थायोबा न'आव मैगं खालामनानै खेथि खालामनानै जानो हायो थाखा फैसा रां एसेल' खर'स आवनो सोलिनांगौ जायो सोलिनो हायो आरो थाउनाव थानानै जायोबा सहराव थानानै जायोबा गासिबो बायनानै जाजोबनाय मोनफ्रोमबो बुस्तुखौ बायाबा मोना बेखायनो जानाय स्ताइल थानाय स्ताइलफ्रा आलादा जायो गासिबो बुस्तुखौ बायनानै जाजोबनाय माबा मोनसे नांगौबानो फैसा गारनांनाय जायो बेखायनो गामियाव थानायजों आरो नोगोराव थानायजों जोबोत फाराग दङ गामियाव थानाया एसे एनैजोंनो सोलिनो हानाय जायो नाथाय नोगोराव थानाय मानसिफ्रा मालाबाबो एसे जोंनो सोलिनो हानाय जाया